जॾहिं मां नंढी हुयमि स्कूल वेंदी हुअमि त मूंखे ड्रॉइंग जो सुठो मतिलबु शौक़ु हूंदो हुयो त पोइ मां कंहिंखे बि ॾिसी करे ड्रॉइंग कंदी रहंदी हुयमि त मां जीअं वॾी थींदी हुयमि मुंहिंजो शौक़ु वधंदो वियो त पोइ मां हिकिड़े ॾींहुं कंहिंखे बि ॾिसी करे हिकिड़े मूं साम्हूं जीअं कृष्ण भॻवान जी या राम भॻवान जी ड्रॉइंग कई ऐं मॉडल तयारु कयो ड्रॉइंग कयो ॾाढो सुठो लॻो मूंखे बि पसंदि आयो त स जेको ॾिसे पियो उन खे बि वणे पियो मुंहिंजी बैंजियुन बि मुंहिंजे स्कूल जी बैंजियुन बि ॾाढियूं तारीफ़ु कई जीअं वधंदे विया पई तीअं हथ सुठो थो थींदो वञे पर हाणे वरी सभु छॾे ॾिनो आहे छो त घर गृहस्थी में फसी विया आहियूं त हाणे कोन था करे सघूं पिया पर हुन टाइम ॾाढो सुठो लॻो अनुभव ॾाढो सुठो लॻो हिकु आनंदु अचे पियो करण में रंग बि भरियूं पिया कयूं पिया पैंसिल हलाए करे ॾिसोसि सभु ठीकु पियो थिए कंदा रहूं आ त सुठो ई थिए आ अॻिते पर जॾहिं छॾे ॾिनियोसि त हाणे बसि पंहिंजे घर में ई आहियूं ठीकु आहे जय झूलेलाल